पंज हज़ार पंज सौ पंजवीह टे हज़ार टे सौ एकवीह ॿ हज़ार ॿ सौ अठ हज़ार अठ सौ अठासी नव हज़ार नव सौ एकानवे